السلام علیکم سنیں ہیں مچھلی کیسے آڑ ہے مچھلی لینا ہے مچھلی لینا ہے کون کون سا بتا دیجیے اور کیسے ہاں اور ہاں اچھا سب کا دام بتا دیجیے کیسے کیسے ہے تین سو روپیہ پہلے کے فون ملائے تھے بات ہوئی تھی تو وہ بھی تھی بات ہوئی تھی کہ دو سو روپیہ ہے تو پھر تین سو روپیہ کیسے ہاں کچھ کم نہیں ہوگا کیا اور کون سا ہیں اچھا وہ بھی ہے اس کا

اور کوئی پچاس روپیہ ہے اچھا اچھا اچھا یہ لیکن آپ دام ہی بتا رہے ہیں تین سو روپیہ تین سو سے کم کیجے نا دو سو دو سو نہیں ہوگا دو سو دیتے تو کچھ لیتے زیادہ کر کے زیادہ کر کے لیں گے پانچ چار کے جی تو نہیں دیجیے گا اچھا جی ملتا ہے اتنا اتنا نہیں نہیں ہے تنا مجھے نہیں اچھا ٹھیک ہے تو ہم کو ریہو ہے نا ریہو جو ہے وہ ہم کو چھ کے جی پیک کر دیجیے گا ٹھیک جی کریے ٹھیک ہے اللہ حافظ